रोटी ठाहिण त मां पंहिंजी माउ खां ऐं ॾाॾी खां सिखी आहियां भई मुंहिंजी माउ त कढ़ी चांवर ॾाढा सुठा ठाहींदी आहे जेका असां सिंधी कढ़ी चवंदा आहियूं बेसण वारी उहो मुंहिंजी माउ जाम सुठी ठाहींदी आहे मां नंढपण में पंहिंजी माउ खे ॾिसी ॾिसी करे सिखी आहियां कढ़ी ठाहिण सिंधी कढ़ी ठाहिण ऐं बसरु वारी कोकी बि मुंहिंजी माउ जाम सुठी ठाहींदी आहे उन्हीअ खे ॾिसी ॾिसी करे सिखी आहियां ऐं मुंहिंजी जेकी ॾाॾी हूंदी हुई जेकी हाणे न आहे पर मुंहिंजी ॾाॾी खां मां अंब जो मुरब्बो उहो ठाहिण ॾाढो सिखी आहियां उहो बि ॾाढो मस्तु ठाहींदी हुई मां उन्हीअ खे ॾिसी ॾिसी करे सिखी आहियां पोइ जॾहिं मां शादी करे मां इन्हनि जे घर में आई आहियां त मुंहिंजा सहूरा बि चङा सुठा आहिनि रोटी पाणी ठाहिण में मुंहिंजी ॾेराणियूं बि चङी सुठी आहिनि वॾी ॾेरी वॾी ॾेराणी खां मां खटाण ठाहिण सिखी आहियां उहो खट वारो खटाण पाणी वारी जेकी गजर मिरचनि जो आहे मिरचनि जी खटाण लीमे जी खटाण इहो सभु मां पंहिंजी ॾेराणीअ खां सिखी आहियां ऐं नंढी ॾेराणी जेकी आहे हुन मूंखे दालि ऐं पकवान ठाहिण सेखारियो उहो बि मूंखे हुन मां ई मिलियो आहे